ہمارے ریاست میں فنون کی شکلوں کی ترقی اور تبدیلی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے لوگ گھر سے نکلا کرتے تھے جاب کی تلاش میں لیکن اب موائل سے لیپ ٹاپ سے ہی جاب کی تلاش کرتے ہیں اور جاب لگ جاتا ہے فون سے موائل سے لیپ ٹاپ سے اور پہلے بچے گھر سے نکلا کرتے تھے پارک جایا کرتے تھے میدان میں جایا کرتے تھے بیٹ بال بال گلی ڈنڈا یہ سب کھیلنے پراب فون میں لیپ ٹاپ میں موائل میں یہ سب میں ہی گیم کھیل لیتے ہیں پہلے سے زیادہ اب ہمارا مول دیش ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے اور بڑھا جا رہا ہے اس سے سب کو سہایتا مل رہا ہے کہ گھر سے نکلنے نہیں پڑتا وقت بچتا ہے ٹائم بچتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے